पहले के ज़माने में टलेक्टर नहीं था हमारे यहाँ हल से खेत उत जोताई होता था इसीलिए अब सरकार ने टलेक्टर से सब र टलेक्टर सब ब्रेंडेड सब चला दिया गया है इसी इसी आधार पर सब टेलेक्टर का अलग अलग तरीके से नाम आया अलग अलग ब्रांड आया है जैसे में हुआ जो टलेक्टर से छोटा टलेक्टर होता था और बड़ा टलेक्टर भी है और उसी तरह से हम लोग के यहाँ जैसे जीरो टेलर भी आता है जो उससे जोताई भी होता है जो उसका उपज भी अच्छा होता है इसका भी ये भी टलेक्टर है जो हल वाला जो होता है उसका भी तो टलेक्टर अच्छा जोताई भी अच्छा होता है उसका जीरो टोलर का ये ही गो नियम है जो उसमें रखा गया है जो बीज उज अच्छा से एक बराबर उसका अथी होता है ये फिर जीरो टेलर सो जिसको उपज बढ़िया उसका होता है मनी भी अच्छा होता है और इसलिए टलेक्टर को सब उपयोग किया गया है पहले के जमाने में हम लोग का हल से जोताई होता था खुर्पी से उपयोग होता था इसीलिए पहले टलेक्टर नहीं था अभी का ज़माना में हम लोग का सरकार द्वारा टलेक्टर चला दिया गया है जैसे कि टलेक्टर पर सब कुछ का लाभ हो रहा है टलेक्टर से हल भी जोता रहा है टलेक्टर से फिर माटी भी अथी हो रहा है फिर जीरो भी टेलर हो रहा है और टलेक्टर से भी सब कुछ हो रहा है टलेक्टर से यही एक फायदा है जैसे कि जो बी बीज उज जो बोआ करते हैं उससे उपज भी बढ़िया होता है अच्छे के मात्रा में भी हो रहा है टलेक्टर से यही एक अथी है जो जीरो टेलर जो है उसी का अथी हो रहा है जो उसका उपज भी बढ़िया हो रहा है टलेक्टर जीरो टेलर जो है उसमें बीज भी रखा गया है उसमें फिर वो द खाद भी रख रख के उसमें बाव कर सकते हैं उसको बाद दोनों का बराबर से जोताई होता है उसको बाद उसको अच्छा तरह से उसको मिला के आ तब उसको जोताई करके उसको बाद उसमें जनामस अच्छा से भी होता है इसीलिए टलेक्टर को सभी ब्रांडेड का टलेक्टर है हमारे यहाँ टलेक्टर से बहुत अच्छा तरक्की भी होती है हमारे यहाँ टलेक्टर का बहुत अच्छी भी आती हो रही है उपज भी हो रही है हमारे यहाँ टलेक्टर से बहुत उ बढ़िया भी हो रही है टलेक्टर का अच्छा खेती बाड़ी से लाभ हो रहा है हमारे यहाँ टलेक्टर का बहुत अच्छा मनी भी गिर रहा है टलेक्टर से बनिया भी इला मनी का ब्रथी भी हो रहा है हमारे यहाँ ब्रांडेड टलेक्टर का और विकसित का विकास भी हो रहा है हमारे यहाँ टलेक्टर का बहुत अच्छा उपज भी हो रहा है हमारे यहाँ टलेक्टर का बहुत अच्छा से विकास भी हो रहा है हमारे यहाँ टलेक्टर का